पेन्टिंग शुरू करैके लेल हम सभ पहिले सादा पन्नापर हल्का हल्का पेन्सिलसँ ओ चित्र उभारै छी जब उ चित्र बुझा जाइए कि विश्वास जमि जाइए कि हँ ई ई चित्र बढ़िआँसँ अब बनिके तैयार होतै तब ओहिपर कलाके गहरा छाप डालै छियै आओर तब ओकरा सुसज्जित करै छियै आओर ओहूसँ जब मन होइ छै तब ओकरा विभिन्न प्रकारके जेहन रङ्ग चाही उ रङ्ग भरै छियै एकर प्रेरणा दृश्य छै कि कोइ व्यक्ति गिर गेलै तऽ ओकरा उठाबैके लेल ओकरा सहाराके लेल ओहो तस्वीर बना दै छियै तकर बाद जल्दबाजीमे एक खाँका बनाके एक समय सीमाके अन्दर आ जगहके अन्दर तस्वीर बनायल जाइ तऽ उहो कऽ दै छियै जे एहन प्रकारसँ सभ प्रकारके तस्वीर सभ कलासँ तैयार कयल जाइ छै